مجھے ایک کتاب کو ختم کرنے کے لئے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے جو مجھے پڑھنے میں اچھی لگتی ہے جو مجھے جلد جلدی پڑھنے میں اور بہت سی اچھی لگتی ہے کتاب ایک قیمتی چیز ہوتی ہے جو الفاظ میں الفاظ ہوتے ہیں وہ پڑھنے میں بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور میں دو ایک ہفتے میں ہی ختم ہو جاتی ہے اور مجھے کتاب پڑھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے مہینہ یا ہفتہ نہیں ہفتہ لگتا ہے مہینہ نہیں لگتا ہے آپ ایک چیز کو دل سے چاہو تو ہر چیز مل جاتی ہے کتاب ایک بہت اچھی چیز ہے جو پڑھنے کے لئے بہت ہی سیکھنے کے لئے اور کام آنے کے لئے دنیا داری کی باتیں سیکھنے کے لئے بہت ہی اچھی لگتی ہے کتاب ایک اہم اور بہترین چیز ہے جو ہمیں عام طور پر سیکھنی چاہیے اور ہمیں آگے چل کر دنیا ہی میں بہت ساری چیزیں کام آتی ہیں دنیا ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اور کتاب ہر چیز سیکھنے کو ملتی ہے اور پڑھنے میں بہت ہی مزے آتے ہیں کتاب ایک بہترین چیز ہے جو ہمیں ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے